पंधु करण सां ॾाढा फ़ाइदा आहिनि पंधु करण सां असांजो जीवन नओं ठई वञे थो पंधु करण सां सरीरु स्वस्थ रए थो पंधु करण सां पाचन शक्ति वधंदी आहे पंधु करण सां ॿिया बि अनेक घणेई फ़ाइदा आहिनि जंहिं सां पंधु ॾाढो ज़रूरी आहे पंहिंजे सरीर लाइ हींअर मां हिकु महीने खां पहिरां माना पंधु करणु शुरू कयो हुओ पहिरीं तारीख़ शुरू कयो पहिरीं तारीख़ खां पोइ पहिरां त मुंहिंजो हेॾो सरीरु जकड़ियल हिकदमि मुंहिंजो टाइट जिते किथे सूर थींदो हींअर मुंहिंजो आहे न सूरु हिकु महीने में त हेतिरो माना लही वियो आहे नी माना कुझु मूंखे जेतिरो बि कमु कया अगरि मां सॼो ॾींहुं हला अने ख़ुशि रहा या ॿार बि आइन चवंदा आहिनि मम्मी तूं आहे न पहिरां ताईं शाम जो मुर्झाए जी वेंदी हुई हींअर तूं हमेशह खिलंदी रहंदी आहीं छो मम्मी त मां इअं चवंदी आहे बेटा मां आइन न सुबुह जो वॉक करण वेंदी आहियां न पहिरां त ॾाढो वेंदी हुअसि हाणे वरी थोरो घटि करे छॾियो आहे सरीरु स्वस्थ रई थी वियो आहे हाणे वरी अधु कलाक जो पहिरां कलाकु कंदी हुअसि हाणे अधु कलाकु कंदी आहियां अने हुन सां ॾाढो फ़ाइदो थो थिए सरीरु स्वस्थ रहे थो अने हमेशह निरोगी अने स्वस्थ फ़िट ऐंड फ़ाइन